मूंखे नंढपण खा ई पढ़ण जो तमामु शौंक़ु आहे मां जाम किताबूं पढ़ी चुकी आहियां पर सभिनि खां वधीक जेको मूंखे किताब वणियो आहे वो रामायण आहे छा त रामायण पढ़ण खां पोइ मूंखे र जे कुतम जेको रामायण में मूंखे सुठो लॻो आहे उहो आहे रामायण में ए जेकी कहानी आहे जेको त श्री राम हो हुन जी जेकी सौतेली मां हुई हुन हुनखे चोॾहं वर्ष चोॾहं साल चयईस त तू वन में वञ ऐं पंहिंजे पुटु खे राजगद्दीअ ते वेहारयईं पर हुनजो जेको पुटु जेको हुनजो पुटु हूंदो हो भरत उहो हुन उहो पंहिंजे भाउ राम सां ॾाढो प्रेम कंदो हो त उन ॾाढो प्रेम कंदो हो ऐं हुन जी एतिरी इज़तु कंदो हो त पाण बि चोॾहं साल हिकिड़ी कुटिया में रहियो जेको ऐं जेकी हुन जी चाकरी हूंदी हुई उहे बि हुन राजगद्दी ते रखियूं यानी त उहो इहो ॾेखारण चाहींदो हो त हुनखे राज राजगद्दी न खपे त हुननि में ॾाढो प्रेम हूंदो हो ऐं हिन हिन रामायण में असांखे इहो सिखण लाइ थो मिले बई जेको रावण हूंदो हो हुनखे पंहिंजे मथां ॾाढो अहंकार हूंदो हो त पर उहो बि जीअं आखिरीं में अंत में श्री राम खे मञे थो ऐं उहो सम्झे थो हां भई श्री राम भॻवानु आहे त हुनजो घमंड बि मतिलब झुकेसि थो तंहिंसां मूंखे हीअ बि ॻाल्हि वणी आहे इहो असांखे सिखण लाइ मिलियो आहे त पंहिंजे मथां कॾहिं बि एॾो घमंड न कजे ऐं जेको ऐं हीअ रामायण ऋषि वाल्मीकिअ लिखी आहे ऐं जेको राम जो नंढो भाउ हूंदो हो लक्ष्मण जॾहिं राम चोॾहं साल वन में वियो त हुन सां गॾ हिन जो नंढो भाउ लक्ष्मण बि वियो ऐं राम जी ज़ाल सीता बि वई